जोंनि दतमा सारिआलि गामियाव माने गोबां रोखोमनि आबाद दिहुननाय जायो जेरै दा दैज्लां बोथोराव माइनि आबाद दिहुननाय जायो आरो बे माइनि आबादखौ बैसाग मासआव बैसागनि मोनहां मोनहांबा खोथियाथिलि फोनो थाखाय मोसौ लानानै नांगोलजों हालेवनाय जायो आरो बे नांगोलजों हालेवखांनायनि उनाव मै होनानै खोथियाखौ फोनाय जायो थिक खोथिया फोखांनायनि उनाव बैसागनि अखा जावरिनायजों खोथिया मोजां रोखोमै खालारिंनि रज'यो आरो थिक बे रज'नाय समाव बैसाग बायनायनि उनाव अखा हाफुनाय समाव खोथियाखौ फुनानै दुब्लियाव हालेवनानै दै गोनां समाव हालेवनानै हाब्रु दोखो दोखो खालामनानै हाब्रुआव खोथियाखौ फुनानै गायो बिदिनो गायनाय समाव हाब्रुजोंनो आलि थेस' थेस' माने सारि खना माने खना मोनब्रै आलि थेयो आरो मोनसे दब्लायाव खना मोनब्रै आलि थेनायाव माने बे मोनसे बिगायाव माने मोनब्रै दब्लाय खालामो बिगासे हाखौ माने गोबां बिगाबा बिदिनो आलिआबो बारा जागोन माने बिदिनो माइनि आबादखौ मावनाय जायो आरो जेला कार्तिक मास मोनो अब्ला माइआ सोमखोर कालारिं मोजां जायो आरो बिदिनो बे समाव कार्तिक गासा सावनायजों माइनि कालारिं जि मोजां आरो दैनि सायाव माइआ मोजां मोजां जायो आरो थिक मेसें बोथोराव बिदिनो बेसर आबाद मागा आबाद सबाय दालि आलु कबि मुला गाजर सबायबिमा थाइबें जिंखा फोर्ला गोबां रोखोमनि आबाद दिहुनो आरो बे आबादनि गेजेरजोंनो गोबां सुबुङा गावनि न'खर संसारनि आर्जिथाय आरो सोलिनायखौ फेहेरनो हायो आरो सोलिनायनि खाबुखौ मोननो हायो आरो बे आबादजोंनो गोबां समाज एबा हारिनि सिनायथिबो जानो हायो होननानै जों मिजिंथियो मोनफ्रोमबो गामियाव गोबां गोबां रोखोमनि सुबुं दङ आरो बे सुबुंफोरा सोरबा सोरबा रोंगौथिनि गेजेरजोंबो माखासे बैगियानिक आदबजों आबाद दिहुनो बे बैगियानिक आदबजोंबो आबाद दिहुननायाव गोदोनिफ्राय दासिमाव गोबां जौगानो हानाय हादों होननानै आं मिथिबाय आरो सुबुंफोराबो अनेक सोलायनायनि गेजेरजों आबाद मावबोनानै दिहुननो गोनां आबादखौ दिहुननानै हारि आरो समाजनि इसेब्लाबो मोजां खामानि मावबोनो हाबाय